हाँ जी हाँ जी हाँ जी

पढ़ने में कमजोर है इसलिए तो एडबीसन करवाया था इसकी करते हैं करते हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इसलिए हम ट्यूशन भी लगवाई है इनकी हाँ हमने तो सर ट्यूशन भी लगवाई है तो हम हलो गार्जियन तो देखते हैं टीचरों की गलती है तुम्हारे घ घर में घर में तो हम है उसके लिए हमने कोचिंग भी लगाई है अब बताईए सर

उसको मा मार पीट कर जैसे भी हो सर वैसे आपको सुधारना है हम कुछ नहीं कहेंगे जब जब आपने पूरी बात उनके बारे में बता दी है हम तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे बच्चों को पढ़ाने में

ठीक ठीक ठीक ठीक अब बताया है हम तो पहले जानते थे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं

तो आज आज आएं अभी देखते हैं कोचिंग गए हैं कोचिंग के बाद पूछते हैं क्या करते हो तुम स्कूल में अच्छा ठीक ठीक हाँ सर सर अब ज हम हम भी ध्यान देंगे हम तो आप पर आप और टूशन लगा कर हमने तो बिल्कुल कहा अब पढ़ेंगे ये ये तो ऐसे निकल रहे हैं कि मेरी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है हम देखते हैं अभी आएंगे तब पूछेंगे क्यों नहीं कोर्स पूरा क्या हुआ जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ तुम नहीं उनसे हम पूछेंगे